दरभङ्गामे एकटा मन्दिर अइ श्यामा माइ मन्दिर ओहिठाम मतलब नवाह होइत रहै छै ओहिठाम बहुत मेला लागै छै जेनाकि बहुत तरहके समान अहाँके कि एहन चीज छै जे ओ मेलामे नहि भेटैत अइ सबतरहके चीज ओहि मेलामे भेटै छै आओर गाम गामके लोकसभ सबतरहके लोकसभ ओहिठाम पहुँचै छी पहुँचैत अछि आओर सभ माँ माताके दर्शन करैके अइ माँसँ मनोकामना माँगैके कौबला करैए फेर मेला घुमैए ओतऽ बहुत तरहके चीज बिकाइ छै से लै छै फेर मतलब पहिरैओवला खाइओवला एहन बहुत तरहके चीज छै जे ओतऽ भेटै छै आओर ओहिठाम एहन कोनो गाम नहि छै जतऽसँ कोनो लोक नहि जाइ छै ओ एतेक प्रसिद्ध अथी पूजा अइ नवाह जे ओ नौए दिन तक चलैए ओहिमे कलश भराइए सब कनि कुमारि कन्यासभ नया नया वस्त्र परिरिकऽ कलश भरैए आओर फेर तलाबसँ जल लैए फेर कलश जमा करैए डेली कलशके पूजा करै जे सुबहेके माँ माताके श्यामा माइके आबिकऽ पूजा करैए फेर शामके साँझ दैए कलशोके पूजा करैए तऽ ई बहुत अथीके पूजा अइ नौए दिन तक ई पूजा चलैए आओर जाहिमे बहुत सारा गामके लोकसभ ओहिठाम उपस्थित होइ छै